میرے خیال سے صنعت کی کچھ تکنیکی مسائل جن پر زیادہ دھیان و توجہ دینے کی ضرورت ہے کاروباری تسلسل کو یقینی بنانا کہ اگر کوئی آفت واقع ہو تو کام جاری رکھ سکے رکھ سکے ایک اہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے یہ یقینی بنانے کے لیے کاروبار آفت میں آفت سے بچ سکے کمپنیوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے منصوبہ ہونا چاہیے ڈیٹا بیک اپ ہونا چاہیے اور آفٹر مارکیٹنگ پلان ہونا چاہیے اے آئی کی نپواس کے نتیجے میں ڈاٹا کی گڑبڑ ایک اہم مسئلہ ہے اے آئی سسٹم بڑی مقدار میں ڈیٹا پر تربی تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور اگر یہ ڈیٹا غلط یا خراب ہے تو اے آئی سسٹم کو غلط نتائج دینے کا باعث بن سکتا ہے اے آئی سسٹم کو تیار کرتے وقت ڈیٹا کی کیفیت کو یقینی بنانے اور غلطیوں کی شناخت کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے دور دراز انٹرنیٹ کی رفتار کے کنیکشن ایک اہم مسئلہ ہے دوردراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار اکثر محدود ہوتی ہے اور یہ کمپنیوں کے لیے کام کرنا اور صارفین کی خدمت کرنا مشکل بنا سکتا ہے دور دراز کمپنیوں کو فا سروس فراہم کرنے والوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور انٹرنیٹ کی رفتار کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے یہ صنعت سے کچھ تکنیکی مسائل ہیں جن پر زیادہ دھیان توجہ دینے کی ضرورت ہے ان مسائل کو حل کرنے سے کمپنیوں کو زیادہ مؤخر اور کارکردگی سے کام کرنے میں مدد ملے گی